हेल्ल' ओइ मा खालामदों

मा खालामदों ए ओइ आंहा मोनसे सुटिं दंमोनलै खोनादों ना हा है माबायाव मा होनो मार्सनि एक थारिख दुइ थारिख मेकाप खालामनो नांगौमोन आंनो नोंखौ नों जेरावबो बेस्थ' नङाबा फैनो हागोन बेसिम फैनो हागोन ना अ दा फैनायाव जेबो प्रब्लेम गैयाबा गारि दंखायोबा नोंहा ना लायनांगौ लांफैनाङा लायनाङा ए फैनो हागोन ना गारिजों ए ओमफ्राय नों दामफोरखौ बेसे बेसे लायोबा दायो

औ ब्राइदेल

दस हाजार लायो खम लाया बाहाय खम ला है लोगोजों लोगो इसे खम लादो बाल देनां आं भिदिय'आ इसे माबा जाबा हरनोसैब्रा नोंनो जाया होनबा थिन हाजारसो लादो जाया जागोन ना नों फैनो हागोन ना माबायाव फै नोङो एक थारिखआव फै दे आं थाब फैबानो जाबाय दै है ट्रेना एसे माबायाव नालाय जोंहा भैर'बखुन्द'आव थांनांगौ नालाय लाहैनांगौ नों फैबानो जाबाय दै थाब फै आं कल खालामफिनगोन दै एक थारिखआव दे दे होनबालाय दोननोसै दै जागोन दे